में थुआढ़ी कैब एजेंसी कोला इक कैब बुक कराना चाह्न्नीं ऐं काफी लोकें आखेआ कि थुआढ़ी जेह्ड़ी सर्विस ऐ ओह् बड़ी शैल ऐ ताहियें में उस उम्मीद उस भरोसे कन्नै थाहनूं फ़ोन कीते दा की जेह्ड़ी में कैब बुक करानी ओह् रामनगर टू जम्मू ऐ रामनगर कोला लेइयै जम्मू धोड़ी ते ओह् जेह्ड़ी कैब ऐ ओह् ठीक पंज बजे जेह्ड़ी ऐ ओह् रामनगर पुज्जी जानी चाहिदी में ओह् कैब जेह्ड़ी ऐ ओह् अपने नांऽ कोला बुक करानी ते ओह् जेह्ड़ी कैब ऐ उ'नें लैने जाना सतीश गुप्ता होरें ते उं'दा नंबर जेह्ड़ा ओह् ऐ नौ सत्त नौ सत्त त्रैऽ चार इक जीरो पंज छेऽ ते कन्नै जेह्ड़ी ओह् जेल्लै उ'नें जेह्ड़ा पजाने दा टाइम ऐ जम्मू ते ओह् सत्त ते अट्ठ दे बिच बिच पजाई उड़ेओ की के उ'त्थें सानूं कम्म ऐ कोई ते कन्नै जि'न्ने पैहे होगे तुस मी पैह्लें सनाई सकने ओ की जि'न्ने पैहे होगे अस उ'न्ने देने ई त्यार ऐ पर जेह्ड़े ओह् ऐ ओह् टाइम कोला पुज्जने चाहिदे काफी लोकें आखेआ की थुआढ़ी जेह्ड़ी कैब सर्विस ऐ ओह् बड़ी अच्छी ऐ भरोसे आह्ली ऐ ताहियें में थाह्नूं फोन करियै आखेआ